हमरा घरके बगलमे इसकुल खुललै हने बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ होइ हइ दुइगो टीचर अएलै हन पढ़ैलए पढ़बैलए बच्चाके बढ़िआँसँ पढ़ेतै लिखेतै भविष्यमे चिक बढ़िआँ बनेतै कनि बच्चाके खिआल रखै हइ कहलिए बढ़िआँसँ पढ़ेतै लिखेतै तऽ वएह इस पढ़ि लिखिके दोसर बाहर भीतर पठेबै पढ़तै लिखतै दुइगो ज्ञान हेतै